अथि परिवारमे से अपने गाँवमे रहै छथिन कभी गाँवमे रहै छथिन फेर चलि जाइ छथिन बाहर गाँवमे रहलै रहै छथिन आ कोनो कोनो बातसँ बोला बोली भऽ गएल नहि बाहर रहल तऽ बाहर रहल तऽ अपने घरे अयली बेटी भेल पुतहु भेल ओकरामे झगड़ा भेल ओकरा केनाहुतोके दू चारि दिन नहि टोकली ताहिके बाद फेर सोचली कि ओ हम नहि टोकबै तऽ कहतै कि जे नहि टोकलखिन ओहिके लिए से हमरा टोकय पड़ै हइ बच्चा सभकेँ समझयली अरे मम्मी कहाँ गेलहु पप्पा कहाँ गेलहु सभ कहय ई काम नहि भेलै ई केना होतै तऽ ई काम करयके हइ करही कही मम्मीकेँ कऽ लेतहु खाना बना लेतहु बना कऽ ओकरा रखै हइ हइ तऽ समधान कऽ कऽ राखि लैत छियै जे केना हेतहु बच्चा सऽ आ चाहे कनिआँ मनिआँ सभकेँ पलि अपने आप मोन भेल तऽ बाहर गाँवमे रहै छथिन तऽ गामोके काम कऽ लै छथिन परदेश जाइ छथिन पाइ भेजै छथिन तऽ परिवारमे पढ़ाइ लिखाइमे बच्चासभकेँ लगयली आ अपन खेती गृहस्थी कयली ओहिमे लगयली किछु पाइ बचा कऽ रखली अरे मोन खराब भेल धियापुताकेँ बच्चाके बिमार पड़ल ओहिमे दबाइ बीरो कयली सुइआ दबाइ कयली कऽ कऽ बच्चासभकेँ ठीक कऽ कऽ रखली ठीक कऽ कऽ रखली परिवारमे बेटा पुतहु भेल बेटासँ भेल तऽ बेटा समझयलक जे कि करबहु बोलै छथिन तऽ बोलय दहुन ने ओ अपन बोलि कऽ चुप भऽ जयतै तोरे जवाब नहि देबै ओहि बातके जवाब नहि देहो झगड़ा नहि होतै तऽ से किए हम झगड़ा नहि तऽ तोरा बूझय नहि आबैए गार्जियन कोन बातके गार्जियन जे घरमे रहलै आ अगर दू गो गप्प बाजि देलकै जे एना किए कयली ई किए खर्चा कयली एना काम नहि करय चाही तऽ ओकरा बोलयके हइ आ तोरा सुनयके हइ तऽ ककरो भेल दिमागमे तऽ सुनि लेलक ककरो नहि भेल तऽ बोलय लागल तऽ ओहिसँ भऽ गेल झगड़ा झगड़ा भेलाके बाद दू चारि बेर आब ओ पुतहु आयल तऽ ओ कहलक कि जे हे खाना खा लिउ ने हइ जा नहि खयबह आ तोँ हरदम झगड़ा करै छह तऽ फेर की करबै एनाहिते होइ हइ गाँव समाजके लोक कहलक जे एनाहिते होइ हइ की करबै जे अहाँके नहि अहाँके नहि झगड़ा होतै तऽ ककरा होतै मिला जुला कऽ से चलयके हइ मिला जुला कऽ चलयके तऽ ई झगड़ा भेलै मिला जुला कऽ रखली पति आयल केनहुसँ तऽ पुछली जे खाना खेलियै यौ तऽ नहि खाना कहाँ खेलखिन तऽ कनिआँ खाय लए नहि देलखुन तऽ नहि केनहुँ गएल रहथिन ओकरा पुछली जे पप्पाकेँ खाय लए दहू तऽ हइआ दै तऽ छियनि खाय लए आ लेट भऽ गेल तऽ खूब हल्ला करथिन कहलकै कथि लए एतेक हल्ला करै छै कनिएँ मनिए तऽ भेलै भेलै तऽ ओ खाना लयतै ओ सुनतै अयतै तऽ खाना अहाँकेँ दऽ देत अहाँ खाना खा लेब जे खा लेब जे खाना खा लेब तऽ अपन बुझा सुझा कऽ अपन रखली जे की करब दू गो बच्चा हइ कनिए भेलै कनि बोलिए देलकै अहूँ बर्दाश्त करू ओ बोलतै तऽ हम बर्दाश्त करबै ओ बोलथिन तऽ अहाँ बर्दाश्त करबै तऽ झगड़ा बन्द रहतै नहि तऽ दुनू गोटे एके लाइन चलबै तऽ झगड़ा होतै लोक सभ हँसतै कहतै देखू ने घरमे कतेक झगड़ा होइ ओहिके जुला कऽ मिल जुला कऽ सभकेँ लऽ कऽ चलयके हइ जे सभके लऽ कऽ चलयके हइ नहि चलबै तऽ समय नहि कटत कहबै हम अपने शेर रहबै बेटा पुतहु कहत हम अपने शेर रहबै हम कहै अपने शेर रहबै तऽ केना घर चलतै ओनाहिते मिला कऽ सभ लऽ कऽ चलयके हइ ककरो बातो कहबै कखनहु ओकरा दिमागमे देबै जे एना चलह एना रहह एना से की करबहु गार्जियन हइ पप्पा हइ ओनाहिते बोलिए लेतै तऽ तोहूँ बर्दाश्त करहू हमहूँ बर्दाश्त करबै नहि बर्दाश्त करबै तऽ झगड़ा नहि हेतै तऽ लोकसभ हँसतह कहतह हइ एतनि परिवार हए आ ताहि परिवारमे से हरदम झगड़ा होइते रहै हइ जे हट घड़ी झगड़ा होइ छै तऽ ओहिके लऽ कऽ चलयके हइ सभ परिवारके मिला कऽ जाहिसँ गाँवके लोक बुझतै नहि